औ नोंथाङा मैगं बेपारिमोन दा मोनसे प्रग्राम दंमोन बेवहाय मैगं गोथां नांगौ जादोंमोन मैगङाथ' बिदिनो सिब्रु जोगोनार बिजौ आरो आरो आलु बायदिसिना नांगौमोन आरो ओमफ्राय बेसेबां बेसेबांथो दामफ्रालाय ओमफ्राय दा बेलासेयाव लोगो हमजागौमोन नामा

आत्चा जायखिजाया आं माबाफ्राव सेबेन्टिन तारिखनि सिगाङाव नांगौमोन आरो

आत्चा ओमफ्राय बे सिब्रु बायदिसिना आरो जोगोनारफ्रालाय बेसेबांथो आरो खुमब्राफोरबो मोनगोन नामा आरो माखासे ए खुमब्रा बायदिसिना आरो लावफोर आलु लावफ्रालाय बेसेबांथो लायो

मेक्सिमाम बै आलुफोरखौ आलुखौ बस्ता मोनथाम नांगौमोन आंनो

अ ओमफ्राय लावफ्राबो बस्ता मोनथामसो मोनबानो थोगोन ओमफ्रायो बिदिनो मुलाफोरबो मोनगोन ना मुला गोथां बेदरबाबो जायो औ जायखिजाया मोननैखौबो नांगौमोन आरो औ दामफ्रा बेसेबां बेसेबां थांगोन ओमफ्राय मुला बेदरा जायखिजाया औ औ दे